ہاں ہلو آڈر والے بھیا ہیں آج ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں کل جو ہم آپ کو آڈر کیے تھے کھانے کے بارے میں جوکہ ہمیں گرم کھانا چاہیے تو آپ اس کو گرم کھانا ہی پیک کیجیے گا ہمارے یہاں کچھ رشتےدار کچھ مہمان آ رہے ہیں جوکہ ان کو کھانا دینا ہے اس لیے آپ جو کھانا پیک کیجیے گا اس کو انسولیٹر بیگ میں پیک کر کے دیجیے گا تاکہ وہ کھانا گرم رہے اور مہمان کو دیتے وقت اچھا محسوس کرے اسی لیے آپ وہ کھانا کو اچھے سے پیک کر کے اور بھجوا دیجیے گا ہمارے یہاں جو مہمان آنے والے ہیں وہ کھانا کھا کے فوراً روانگی ہو جائیں گے اچھے سے گرم کھانا ہو تاکہ مہمانوں کو کھانا کھا کے خوش ہو جائیں اور اس کو پیک کرواتے سمئے اچھے سے احتیاط سے دیکھ لیجیے گا